नमस्ते डाक्टर जशव बोला दा तुस कु'न बोला दे ओ अच्छा नांऽ दस्सो अपना नांऽ केह् ऐ ठीक ऐ आहो जिसी ऐनजैक्टी अटैक होआ दे दवाई ते दित्ती चलो दवाई ते ऐ चक्कर तुसें में प्रीकाशन बी आखे दे एह् करने फोन नी यूज करना उसी बाह्र खढाना ग्राउंड च लेई जाना दवाइयां ते देआ दे ओ दवाइयें असर करना जे तुसें परहेज करना जे तुस नी परहोज करागे जे तुस नी परहेज करागे ते दवाइयें केह् असर करना समझा दे ओ मेरी गल्ल न दवाइयां जिन्नी मरजी देई ओड़ो दवाइयें असर नेईं करना एह् तुं'दी रिस्पांसिबलटी ऐ उसी प्रैशराइज करियै जिस तरह बी करियै माटीवेट करियै परहेज कराना जेह्ड़े प्रीकाशन आखे दे फोन घट्ट यूज करना बाह्र जाइयै खेढो फोन बिच्च नेईं खेढना

में समझी गेआ बच्चे बी तुसें बी इक कम्म करना तुसें ज्यादा प्रैशर नी पाना इ'यां आई गेआ ना मां प्यो कैंहदे नी इ'न्ने नंबर लैने ओह् करना ओह्दा बच्चा इ'न्ने नंबर लेई गेआ तुसें इ'न्ने लैने ओह् कम्म नी करना तुस उसी फ्री छड्डी ओड़ो इक बार हेल्थ ठीक होन देओ उ'नें आपूं पढ़ी लैना सब कुछ करी लैना तुस उसी ना प्रैशराइज ते स्ट्रैस ना करो इक इक बारी फिर लेई आओ क्लीनिक सारे टैस्ट करी लैगे अस अज्ज मंडे ऐ ना तुस कल कल दिनें लेई आओ लंच ब्रेक तो बाद कल दिनें लेई आओ बच्चे ठीक न में बच्चे नाल गल्ल करगा माटीवेट करगा काउंसलिंग करगा कोई टैंशन नी मम्मी बी लेई आओ बच्चे दी में आपे आना बच्चे दी मम्मी गी लेई आएओ तुस दोए आएओ अस काउसिंलग सैशन करगे इक ते टैंशन दी कोई गल्ल नी ठीक ऐ सब कुछ ठीक चलेआ जे प्रीकाशन लैते कोई चक्कर नी म्हीने च असें ठीक करी ओड़ना बस गल्ल इयो ऐ प्रीकाशन लैने ते बच्चे दा थोह्ड़ा तुसें ध्यान रक्खना तुस मां प्यो तुसें ध्यान रक्खना ते बच्चे दा ते सारा कुछ ठीक होई जाना बच्चे ज्यादा स्ट्रैस नी पौन देना आहो बाकी कोई चक्कर नी आ'ऊं बैठा दा इद्धर टैंशन नेईं लैनी भाई आहो दवाइयां कल तक गै केह् सिच्युऐशन ऐ डोज बढ़ानी ऐ घटानी ऐ केह् करना ओह् कल पता लगगा ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब ओके नमस्ते जी नमस्ते